मा गायगोन आरो माब्ला गायगोन बेखौ नोंथाङा मारै गरन्थ' लायो थारैनो बेयो मोनसे बा बोथोरनि सायाव सोनारो मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव जों बोथोरनि सायाव सोनाराब्ला जोङो जे फिथाय मोनगोन जों बेखौ मोननो हानाय नङा जों थि हिसाबै जों माइ गायगोन जों माइ गायोब्ला जों बेखौहाय दैज्लां बोथोरावसो जों गायो जों बेखौहाय मेसें बोथोर एबा जानुवारी फेब्रुवारी बे दिसेम्बर बिदियाव गायब्ला जों बे फिथाइखौ मोननाय नङा खारन बेयो जोंनि थाखाय एबा आबादनि थाखाय मोजां जाया मानोना जों आबाद गायब्ला जों बोथोरजों लोगोसे खारफानो गोनां जायो जेरै जोङो दा माइ गायगोन जों माइखौ जुन जुलाइफोराव गायो मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि अखा नांगौ समाव अखा मोनो दै नांगौ समाव जों दै मोनो मानोना दस्रा बोथोराव जोंनि गामि ओनसोलाव दैफोरा रानज्लिंङो आरो दैज्लांआवहाय जोंनि अखानि जुनै जोङो नांगौ रोखोमनि जों दै मोनो जोङो दै गोनांनि थाखायसो जों माइ गायनो हायो खारन जों माइ गायनानै दैज्लां बोथोराव गायबाय गायनानै जों बेखौ जों जोंनि गरन्थ' लानो रोंनांगोन मालानि समाव दै फुरा नांगौ मालानि समाव खम नांगोन जों बेखौ खेल लानांगोन आरो मानोना जोंनि आबादा गायनायजों लोगोसे फिथाइ थायगोन बे नङा जों जोथोन लानो रोंब्लासो जोंनि बे गायजेननाय फिथाइ एबा खस्थ'नि फिथाइखौ जों मोननो हायो माखासे समाव माखासे मेदिसिन बाहायनांगौ जायो मानोना जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय जुगाव गोबां रोखोमनि मानसिनाव बेमार आजार खोनायो बिदिनो आबादफोरावबो दा गोबां रोखोमनि माखासे भाइरासफोर हाबना थासै जाय एम्फौ एनलाफोरा जोंनि माइ फिथाइफोरखौ नस्थ' खालामो बेफोरनिफाय जों रैखा मोननो थाखाय समाव माखासे मुलिफोर बाहायनांगौ जायो आरो माइ गायनाय जेब्ला जोंनि माखासे हाग्रा बंग्रा रज'खायो जायखौ जों नाङि हाग्राफोरबो बुङो मानोना आबादजों लोगोसे गोबां रोखोमनि हाग्राफोर रज'यो मानोना जों आबाद गायोब्ला आबादल' थांगोन बे नङा जोंनि आबादजों लोगोसे गोबां नाङि हाग्रा बंग्रा ओंखारो जाय हाग्राफोरा जोंनि आबादखौ नस्थ' खालामो दा जों बेखौ नायनानै सिनायनो रोंनांगोन बे हाग्राफोरखौ जों फुनानै फोजोबनांगोन जों जोंनि माइ गायनायाव एबा जोंनि माइ फिथाइखौ जोङो दिस्थार्ब खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो माइफोरखौ गायबाय जेब्ला जोथोन लानांगोन माखासे आबाद दङ जाय आबादफ्रा सबायफोर बायदिया मिसि मिसि गोरान समाव गायनाय जायो मानोना बिसोरनो दैनि गोनांथि जाया नाथाय माइयाव बिद्बि नङा मानोना जोंनि माइफोरा माबा गोबां दैनि गोनांथि जायोलाय बिनिखायनो दैखौ नांगौ जायो आरो बेखौ जोङो जेब्ला गायगोन देरगोन आरो जों बेखौ फिथाइ मोननाय समाव जों हानो थाखाय जों गोबां आगजु नांगौ जायो हानानै लानानै जों जेब्ला जों गाव गावनि मेन थांखिसिम सहैयो मानोना जोङो गायनायजों लोगो लोगोनो मोना बेखौ जों जों फिथाइ थाइहोनांगोन हानांगोन रोगानांगोन मारा होनांगोन बायदि बायदि खालामनानैसो जों बेबायदि फिथाइखौ मोननो हायो बिबादिनो जों गरन्थ' लानो रोंनांगोन फांसे बिफांनो मा मा बेसाद मुवा नांगौ जायो